یہ میں پہلی بار کر رہا ہوں اور میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں انکم ٹیکس بھر رہا ہوں اور سچ كہوں تو کافی گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا عمل میرے لیے بالکل نیا ہے اور ہر مرحلہ تھوڑا ہر مرحلہ تھوڑا مشکل ہے اور کافی الجھن ان کنفیوژن محسوس ہو رہی ہے کبھی فام سمجھ نہیں آتا کبھی ڈاکیومینٹس کی تفصیل میں کنفیوژن ہوتی ہے اس کی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے میں نے سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی اچھی ورکشاپ یا سیمینار میں شرکت کروں تاکہ مجھے اس پروسیس کی بہتر سمجھ ہو سکے اور اچھے سے اس کام کو میں انجام دے سکوں میں چاہتا ہوں کہ آئندہ یہ کام میں پورے اعتماد طریقے سے کر سکوں بنا کسی ڈر کے یا بنا کسی الجھن کے اور جب میں پروسیس کمپلیٹ کروں تو مجھے ایک سکون محسوس ہو اور میں اپنا ذمہ داری شہری ہونے کا پورا ذمہ داری ادا کر سکوں